अॻे दफ़े मां अमेज़ॉन त न लिपस्टिक घुराई हुई ॾहनि जो सेट हुयो ज़बरदस्त लिपस्टिक हुई ॾाढियूं ॾाढियूं सुठियूं लिपस्टिक हुयूं उन में जेको मवादु पयल हुयो न उहो चपनि ते हणण सां न चपु हिकदमि नरम पिया थी वञनि ऐं हिन लिपस्टिक में न हेड़ी शाइन हुई न ऐं उन में गुलाब जे गुलनि जी न ख़ुशबू पई अचे जाम इन जे पंखड़ियुनि जी ख़ुशबू पई अचे ऐं इहो ॾाढो सुठो पियो लॻे पियो ऐं उन जो जेको रेट हुयो न रक़म हुई उहा बि ॾाढी घटि हुई ॾहनि जे हिसाब सां मूंखे ॾाढियूं सस्तियूं लिपस्टिक पियूं